مجھے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے چیلنجیز کا سامنا پڑا ہے جس میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میرے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا تو اس کے میری والدہ جو دماغی طور سے مفلوج تھیں تو پھر مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا اور پھر اس کے بعد ترقی کرنا پڑھائی کرنا اور زندگی کو کیا کہتے ہیں شروع کرنا ایک طرح سے بہت مشکل ثابت ہوا جس میں میں بہت سے لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہی جو ہے آج میں کچھ بن سکا ہوں